ریاستی حکومتیں چھوٹے کاروباروں کی کئی طرح سے مدد کرتی ہیں جیسے ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ یہ منصوبہ ہر ضلع کے مخصوص مصنوعات کو فروغ دینے کے لیے بنایا گیا ہے اس سے مقامی صنعتوں کو فروغ ملتا ہے اور علاقائی مصنوعات کی مارکیٹ میں پہچان بڑھتی ہے روزگار پرموشن پالیسی یہ پالیسی ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے پر توجہ دیتی ہے اس میں خصوصی رعایتیں قرضے اور تربیتی پروگرامز شامل ہوتے ہیں جو چھوٹے کاروباروں کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں مالی معاونت اور سبسڈیز ریاستی حکومتیں چھوٹے کاروباروں کو کم سود پر قرضے سبسڈیز اور دیگر مالی مراعات فراہم کرتی ہیں تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں مہارت کی ترقی کے پروگرامس مختلف تربیتی پروگرامس کے ذریعے افراد کو ہنرمند بنایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے کاروبار شروع کر سکیں اور موجودہ کاروبار کو بہتر بنا سکیں ان اقدامات کے ذریعے ریاستی حکومتیں چھوٹے کاروباروں کو ترقی دینے اور معاشی استحکام کو فروغ دینے کی کوشش کرتی ہیں